हाँ हेलो जी हाँ हम वही आइसक्रीम वाले सबसे फेमस बोते रावत से बात कर रहे हैं जी हाँ हमारे यहाँ सारे तरह के केक और आइसक्रीम उपलब्ध हैं आपको किस प्रकार की आइसक्रीम चाहिए था जी हाँ हमारे दुकान से आपको दोनों चॉकलेट वाले केक मिल जाएंगे जी हाँ आपको दस चॉकोबार भी मिल जाएंगी पाँच सौ एम एल का वेनिला केक चाहिए था न आपको तो भैया हाँ तो यह आपको लगभग साड़े पाँच छः सौ के बीच आ सकती है आपको पाँच एम एल का एक चॉकोबार बीस रुपये की है जी हाँ हम आपके दो जगह आधा आधा के जी केक ठीक है दो आधा आधा के जी के केक और दस चॉकोबार और कुछ चाहिए था आपको हमारे शॉप से जी हाँ हमारे यहाँ सभी केक श्रेष्ठ ही होते हैं हम दो से तीन दिन के बीच ही हमारी दुकान से बिक जाते हैं हम बासी केक नहीं रखते हैं अपनी दुकान पर जी हाँ हम आज से ही बनवाना शुरू कर देंगे लेकिन क्या आप अपनी टाइमिंग बता सकते हैं कि आपको कितने टाइम तक यह केक चाहिए

जी हाँ हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भुगतान की जाती हैं आप जिस पर चाहें आप उस पर भुगतान कर सकते हैं जी हम आपके दस चोकोबार पर हम उस पर तो डिस्काउंट नहीं दे सकते लेकिन आपके आपने जिस को आधा आधा के जी दो जगह जो केक ऑर्डर किया है उस पर हम थोड़े बहुत डिस्काउंट दे सकते हैं जी हाँ आपका एड्रेस हमें लोकेशन भेज दीजिएगा हम अपने डिलीवरी बॉय से वहाँ भिजवा देंगे